میں کہیں گئی تھی اور میں نے ایک لڑکے کو دیکھا تھا وہ بہت کیوٹ تھا اور میں وہیں پر اسکیچ بنانے لگی اسکیچ بناتے ٹائم مجھے بہت محنت لگی کیونکہ وہ بار بار ہل رہا تھا ڈل رہا تھا اس لیے مجھے محنت لگی پہلے تو میں نے اس کا شیپ دیکھا اور پھر میں نے اس کی ڈرائنگ بنائی ڈرائنگ میں کم سے کم دو گھنٹے لگ گئے مجھے اور وہ شخص ہل ڈل رہا تھا بار بار تو اچھی ڈرائنگ نہیں بنی ڈرائنگ بنانے میں بہت محنت لگتی ہے اور ایک بار میں نے کسی کی پرچھائی بنائی جس میں مجھے بہت ٹائم لگا کیوں کہ شیڈنگ میں بہت ٹائم لگتا ہے اور خراب بھی ہو جاتی ہے دقت پڑتی ہے چھوی بنائی تو وہ بہت اچھی بنی لیکن بہت محنت لگی اور بہت کٹھنائی بھی پڑی مجھے